मैंने नृत्य करना टी वी को देखकर शुरू किया जब टी वी में कोई डांस प्रोग्राम आता है तो मैं उसको देखता हूँ और उसके स्टेप्स को फॉलो करना चाहता हूँ और धीरे धीरे उसे स्टेप को फॉलो करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ और उसे गाने को किसी मोबाइल में बजाकर उसके साथ साथ प्रैक्टिस करता हूँ इसी प्रकार में नृत्य को शुरू किया